कोन कोन आम हए मालदह हय आओरो कोन हए गाछ सब कलकतिओ आओर हय हँ केना दय छियै कते कते दाम हय ओकर बड़का बड़का गाछ हय मालदह बड़का हय कि छोटका हँ कलकतिओ हए सुक्कुलो आर भऽ सकत हँ कते कते दाम हय आम सबके

हँ सब रङ्गके आम हए ने फजलीओ आम आर हइ यै आम बेचैत छियै तऽ फजलीओ आर छै हँ लेबै लेबै दू दू किलो लेबै दाम कहबै तब ने हँ बतेबै तब ने बुझबै हँ सब रङ्गके आम हए ने हूँ दश रुपए रेट छै कि पन्द्रह रुपए पचास रुपए हय एखन मा मालदह एँ पचास रुपए हँ हम खरिदैबला छियै अहाँ बेचैत छियै हमे खरिदैत छियै हँ हँ मालदह हए सुक्कुल हए फजली हए कलकतिओ हए सब रङ्गके आम हय ने हमरा आओरके आम ओएह कनि बेचैत छियै हँ एह